जय झूलेलाल मूंखे घर खां किथे कंहिं डॉक्टर सां मिलणो हुओ उन लाइ मां हिकिड़ी कैब बुक कराई हुई पर अधु कलाकु इंतिज़ारु करण खां पोइ बि उहा कैब न आई त जंहिंसां मूंखे डॉक्टर सां मिलणो हुओ उनसां मां मिली सघियुमि मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी इन करे मां उहा कैब कैंसिल करणु थो चाहियां जय झूलेलाल